ہیلو پیزا ڈیلیوری میں بھوکا ہوں اور کھانا آڈر کرنا چاہتا ہوں مجھے پیزا پسند ہے لیکن میں کچھ مختلف چاہتا ہوں میں نے آپ کے مینیو پر پیزا مارگریٹا دیکھا ہے کیا یہ اچھا ہے یہ ٹھیک ہے مجھے ایک پیزا مارگریٹا چاہیے کیا آپ مجھے ایک ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں آپ کا دو پیزے کے آڈر پر ایک پیزا مفت کا ڈسکاؤنٹ لینا چاہوں گا آپ مجھے ایک مارگریٹا اور ایک پیپرونی پیزا دے دیں میں کل رات آٹھ بجے کے قریب ڈیلیوری چاہتا ہوں ہاں مجھے ساتھ میں ایک کوکاکولا بھی چاہیے ٹھیک ہے آپ کا شکریہ